آپ کی ثقافت کا بنیادی پیشہ کیا ہے کیا لوگ اس پیشے سے نکل کے ہیں کیے نکل گئے ہیں دیکھیے آج کے ڈیٹ میں ثقافت کا جو بنیاد ہے اس پہ بہت کم لوگ ہیں کہ اس کو فالو کرتے ہیں نہیں تو زیادہ تر جو ہے عام طریقے سے لوگ جو ہے چلنا پھرنا کرتے ہیں ثقافت کا مطلب ہے کہ مطلب میں اب باپ دادا پردادا کے زمانے کے اس کا جو مطلب چلنے پھرنے کا جو رواج تھا اس طریقے سے ہم لوگ نہیں چلتے ہیں ہم لوگ جو ہے اب نواجوان طبقے جو ہے اب الگ الگ طریقے سے چلتے ہیں تاکہ کیا نام ہے بھائی اپنے حساب سے ہی چلیں لیکن اس ثقافت کے طریقے کو ہم لوگ چلتے کہاں ہیں نہیں چل پاتے ہیں موبائل نے زما زندگی کو خراب کر رکھا ہے موبائل میں ہر وقت ہم لوگ بزی رہتے ہیں ٹائم کو انویسٹ کرتے ہیں